हँ बोलु नेपाल नेपाल तऽ काफी दूर अइ यौ हँ तऽ जाइमे तऽ टाइम लगतै काफी व्यवस्था लेके व्यवस्था तऽ ठिकेठाक हय वहाँके हँ हँ जेन्नी तेन्नी दूरी हइ तनी जादा जाइ छी तऽ जाउ रैली अइ तऽ की करबै तऽ हँ हँ हँऽ हँ तऽ आओर की करतै तऽ जाइके तऽ पड़बे करतै हँ तऽ खैली पीली चच्चा आँ व्यवस्था बात व्यवस्थे आर ठीके हए हुआँके इहे सबमे कनी हँ ओइ सबमे कोनो दिक्कत नहि हय व्यवस्थामे बात कऽ लिऔ हँ तऽ बात कऽ कऽ बतायब हमरा

हूँ हूँ भाड़ा भी तग्गर छै भाड़ा तऽ हुआँके बहुत्ते हय भाड़ा नहिओ कुछ लागि जायत आहाँके तऽ पन्द्रह हजारके आसपास होत ओइमे गाड़ीके तेलो जरै हय नहि तेल भऽ गेलै एहि बीचमे महगा पहिलेवला बात नहि देखिऔ

रहे दिऔ आओर बैरिअरो ने दैके पड़ि जाइ हय ने गाड़ीके

हूँ काफी दूरी हइ तऽ तेलो तऽ काफी जरि जेतै ने हमरा तऽ मानि लिऽ जे चारि पाँच हजार तेले हमरा जरि जेतै जल्दी चलु हँ दु पाइ अहूँ अगर अगर नहि कमेलियै तऽ अहाँ गाड़ी चलबै छियै तहन तऽ नहि चलत ई चलू ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ हम बादमे कॉल करै छी फोन करै छी